लकड़ीके दोकान करै छियै ओहिमे जे छै जे मानि लिअ जाइ छी गाछ ताछ कटै छी छोट दोकान यए ओ जे छै जे कि मानि लिअ सामान तामान लकड़ी कलम जाइते छियै ओतय गृहस्थसभसँ कलम गाछी खरीदलहुँ गाछी खरीदलाके बाद जे छै जे ओकरा पैसा देलहुँ फेर जे छै जे ओकरा कहलहुँ मालिक गाछ देखा दिअ फेर जे छै जे ओकरा कटबयलहुँ फेर ट्रैक्टर लए गेलहुँ फेर जे छै जे मशीनपर लए गेलहुँ लेबर द्वारा तकर बाद जे छै जे अपनो रहलहुँ ओहिमे फेर चिराए फड़ाए कऽ फेर जे छै जे दोकानपर अनलहुँ किछु किछु छोट मोट आइटम बनेलहुँ कोच पलङ्ग सारा चीज ए टू जेड बनबै छी ओहिमे बनाए कऽ जे छै जे बेचलहुँ किछु जे छै जे पार्टिओके लकड़ीसभ रहै छै पार्टिओ कहलथि जे छै जे हमरा बनयबाक यए तऽ हम जे छै जे कि अपन हुनकर लकड़ी आनि कऽ बनाए कऽ फेर हुनका स्वयं जे कहि दे छियनि जे छै जे अहाँ अपन सामान अहाँके बनि गेल अछि अहाँ अपन सामान लए जाउ बाँकी बात जे लेन देन होइ छै से अपन जे छै क्लियर कयलथि बाँकी बात जे दोकानके भेल सामानसभ तऽ ओहिमे मानि लिअ तेल नमक लहसुन प्याज ईसभ तऽ सभकिछु अनैए पड़ैए धियापुता कुरकुरेसँ से परेशान छी मानि लिअ जे छै जे पान गुटकाके दोकान होइ छै पान तान सेहो खाए लै छै ओहि पान दोकानमे जे छै मानि लिअ गुटका सिगरेट बीड़ी ईसभ जे छै जे मानि लिअ बिस्कुटसभ से रहै छै तकर बाद जे छै बरतन दोकानपर गेलहुँ बरतन दोकानपर सँ जे छै जेकि अहाँकेँ किछु बरतन लेलहुँ बर्तनमे जे छै जे जेना जे छै जे मानि लिअ ससपैन छलैए पूजा करयवला लोटा रहै ईसभ जे छै हुनका दोकानसँ जे छै जे हम अनलहुँ तकर बाद जे छै जे कि अहाँके साड़ी दोकान भए गेल साड़ी दोकानपर गेलहुँ ठण्ढीमे टोपी लेलहुँ गमछा लेलहुँ तकर बाद जे छै जे कम्बल ललहुँ ईसभ बहुत तरहके जे छै जे सामानसभ लेलहुँ तकर बाद जे छै जेकि अहाँकेँ मानि लिअ वेल्डिंग दोकानपर गेलहुँ ओतय जे छै जे ग्रिल छलय हन ग्रिल लेबाक रहल सेहो लेलहुँ ग्रिल से जे छै कि जे ग्रिल तऽ महँगा ओना दैते छै एक सए बीस टके किलो देलक मानि लिअ तकरबाद